नब रेसिपी बनेबा के लेल हम मैथिली भाषा मे जे यूट्यूबर छथि बहुतो गोटा जे अपन करोना काल मे अपन घर सॅं बसि के देखबै छलखिन जेना माछ के प्रकार सब सेरसो बला माछ गरम मसाला बला माछ केना बनेबा के चाही ओहिना राम रूइच केना बनेबा के चाही ओना मखानक खीर केना बनेबा के चाही ईसब चीज जे छै से जादा छै रीना छथि हुनकर शो छै एना बहुतो गोटा के शो छनि जेकर हम देख के खेनाइ बनबै छी जेना बैंगन भट्टा के सेरसो दऽ के केना बनेबा के चाही तेकर बाद उरीदके इरहर केना बनेबा के चाही ओहि रेसी शो मे देख के रीना के शो मे देख के हम बहुतो किछु सीखलहुॅं एहिना लोकलो बहुत छोट छिन यूट्यूबर छथि जे अहाँके अखन पूरा विस्तृत नहि भेलथि हुनका बहुत नहि फोलोअर भेल हँ लेकिन हुनको जे हमसब देखै छी अहाँके नब नब चीज सीखब के जे भेटैत अछि प्रयोग करै छी ओहिमे बहुत सफलो होइ छी कखनो असफलो भऽ जाइ छी लेकिन मोटा मोटी ओसब बहुत नब नब रेसिपी बनबै मे सहयोगताम्क छैथ